स्विमींगाचे भरपूर फायदे जावन आसा तेतूंतल्यान एक मुख्य फायदो म्हणजे आसा तो श्वासाचेर आमचो बरो कंट्रोल उरता स्विमिंगान आमकां पूर्ण शरिराची काम करपाक मेयटा थोड्या प्रस्ता प्रस्ताना शरिराचेर भार पड पडटा ती आमचे मसल्सांक बरें आनी रिलेक्स करता रु हृदयाचो आरोग्य सुदरपाक तेमी आमकां स्विमींग आमकां भरपूर मदत करता श्वास क्षमता वाडयता जशी आमी स्विमींग करता आनी आमी उदकाचे भितर आसता तितूंतल्यान आमकां उदकांत उदकाचे भितर आसून आमचो स्वासाचेर आमचो बरो शमता वाडता वजन वजन घाटयता मानसीक आरोग्य सुदरपाक स्विमींग आमची भरपूर मदत करता लवचिकता वाडयतात तेमी आमची फ्लेक्सिबिलिटी आनी जॉयंट्साची जी मोबिलिटी आसा ती वाडयता निरोगी झोप म्हणजे आमी समज सदांच स्विमींग करता जाल्यार तुमकां आमकां ती बेगीन न्हिदपा खातीर मदत करता स्विमींग आमचो मूड घडयता म्हणजे आमी समज स्विमींग करता जाल्यार आमचे डो एंड्रो पिन्स आमकां खूब एनर्जेटीक आनी खूश दवरता सामाजीक सहबाग स्विमींग ही एक सोशल एक्टिविटी जी आमकां दुसऱ्या वांगडा बॉन्ड क्रियेट करपाक आनी आमची शरीर बरें दवरपाक आमकां मदत करता स्विमींग आमकां शारिरीक पद्दतीन बरें घट आनी मानसीक पद्दतीन बरें आनी खूश रावपाक मदत करता